کیا آپ کا ذریعہ معاشی بجلی عموماً حضر ہاں جی ہاں ہمارے ہمارا ذریعہ معاشی بجلی پر منحصر ہے ہر ایک دور ہر ایک چیز کے لیے اب بجلی چاہیے چاہے آپ کہیں چلے یہ چاہیے وہ چاہیے ایک عام بات ہو گئی ہے کہ بجلی نہیں ہے تو ہم لوگ کو آج بہت پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی ہے یا بجلی چلی جاتی ہے ہم لوگ کو بہت دقت ہوتی ہے رہنے کے لیے تو بجلی کے اوپر ہم لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور بجلی ہمارے معاشرے کے لیے ایک اچھی چیز ہے بجلی بجلی کی جگہ جو ہے نا بجلی کی وجہ سے ہمارے گھر میں انور لائٹ پنکھے چلتے ہیں موٹر چلتے ہیں اس کے بعد وائی بجلی کے لیے ایک مکسچر مسین ہے وہ سب چلتی ہے اور یہ سب کر جائے اور واسنگ مسین اور نہیں رہتی ہے تو کپڑا دھونے میں پریشانی ہوتی ہے ہمارے یہاں کے خواتین کو کپڑے دھونے کے لیے بہت کچھ کرنی پڑتی ہے اور بجلی کی کٹوتی کی روشنی کے دیگر اخراجات ہے جیسے ہمارے یہاں وہ واسنگ مسین وسین ہے یہ سب جو دقت دیتی ہے کپڑے دھونے کے لیے بھی کام نہیں ہے کپڑے دھونے میں بھی پریشانی ہو جاتی ہے یہ وہ بہت ساری پریشانیاں آ رہے ہیں اور بجلی بجلی کے کٹنے کے سے ہر ایک چیز بجلی پر ہو گئی ہے جیسے آج کوئی بھی کام کرنا ہو جیسے بجلی کٹ جاتی ہے تو ہم لوگ کو موبائل چارج کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور لائٹ محلے کی لائٹ کی روشنی بھی بہت کم ہو جاتی ہے اندھیرا چاروں بگل اندھیرے ہی اندھیرے ہو جاتے تو یہی سب چیزیں جو ہے دیکھنی چاہیے اور بجلی جو ہمارے یہاں الحمد اللہ اچھی خاصی رہتی ہے اور کہ یہاں پہ بجلی کا بہت یہ اہم رول ہے اور ہمارے معاشرے میں بجلی کا بھی اہم رول ہے اور یہاں کے لوگوں کے پاس اگر بہت سے کم لوگوں کے پاس انویٹر ہے بہت گنے چنے گھروں میں اینویٹر ہوتے ہیں جیسے ریفریجیٹر اور بہت دقت ہوتی ہے اور بجلی کٹ جاتی ہے اور یہاں پہ انویٹروں کا انویٹر لگ بھگ سب کے گھر میں نہیں ہے کچھ گھر میں ہے اور بجلی چلی جاتی ہے تو کچھ لوگ پریشانی میں ہوتی ہے کچھ لوگوں کی پریشانی نہیں ہوتی ہے